विडयो गेम्स ही खेळपाक खूब मजा येतात आतांच्या जनरेशना भुरगे विडयो गेम्स खूब खेळटात विडयो गेम्स खूब प्रकारचे आसा जशे की फुडबॉल क्रिकेट डब्लू डब्लू ई कार रेसींग जी टी ए हे सगळे गेम्स हांव खेळिल्लें आसा ही गेम म्हाका खूब आवडटा कारण हातून सगळें टॅकनिकल जाता आनी आमी घरात बसून खेळूंक शकता म्हुणून म्हाका विडयो गेम्स खूब आवडटा